جی ہاں میں انٹریس کے ساتھ اپنی ذاتی اور پیشہ وارنہ زندگی کو بہت طریقوں سے منظم کرتا ہوں میرے خاندان والے اور دوست جو بھی ہیں ان سے انٹریسٹس کے معاملے میں مجھے تعاون رہتا ہے اور اس کے لیے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ انٹریکس کے ذریعے سے جو بھی میرے روزانہ کے معمول ہیں اور جو معاملات ہوتے ہیں وہ انٹریکس کے ذریعے سے بہتر سے بہتر انجام پا سکیں اور اس کے لیے جو بھی ممکنہ کوشش ہوتی ہے اس کے لیے میں تیاری کرتا ہوں اور جو بھی تعاون کی ضرورت پڑتی ہے تو میرے خاندان والے یعنی کہ میرے بھائی میرے چچا اور میرے والد محترم جو بھی لوگ ہیں وہ اس معاملے میں میری بہتری کرتے ہیں اور میری رہنمائی بھی کرتے ہیں جن سے میرا معاملہ انٹریسٹ کے ذریعے بہتر سے بہتر ہوتا رہتا ہے